وبائی مرض کووڈ نائنٹین نے دنیا بھر میں تعلیمی نظام کو بہت زیادہ متاثر کیا جب اسکول اور یونیورسٹیاں بند ہوئیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی نے تعلیمی تسلسل کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا جن سے سائنس اور ٹیکنالوجی نے وبائی مرض کے دوران لوگوں کو مطالعہ کرنے میں بہت مدد فراہم کی مثال کے طور پر ای بکس ریسرچ پیپرس اور دیگر تعلیمی مواد ڈیجیٹل لائبریریوں میں دستیاب ہو گئے انٹرنیٹ کی مدد سے طلبہ اور عوام نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی علم حاصل کیا اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو ڈیجیٹل لرننگ کی اگر ہم بات کریں تو ڈیجیٹل لرننگ جوکہ آنلائن تعلیم یا ای لرننگ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے وبائی مرض کے دوران تعلیمی نظام کا ایک لازمی حصہ بن گئی ہے یہ طریقۂ تعلیم میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیتا ہے اور اس سے مختلف ذرائع سے فراہم کیا جاتا ہے جیسے ویڈیوز ویب کانفرنس ای بکس اور آنلائن سروس یہ وہ تمام چیزیں یا پھر یا تمام مواد اور طریقۂ کار ہیں جس کے ذریعے وبائی دور میں جو وبائی مرض کووڈ نائنٹین ہوا مطالعہ کرنے میں یہ سب چیزوں نے اور یہ سب طریقۂ کار نے یعنی ویڈیوز ویب کانفرنس ای بکس ای لرننگ آنلائن کورسز نے مطالعہ کے اندر بہت سی چیزیں مثبت انداز میں پیش کیا اور اگر ہم ڈیجیٹل لرننگ کے فائدے کی بات کریں یعنی ڈیجیٹل لرننگ نے عوام کو اپنے کم وقت کے مطابق علم حاصل کرنے کی سہولت فراہم کی ہے وہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی سہولت کے مطابق مطالعہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو آنلائن پلیٹفامس پر مختلف موضوعات پر مواد دستیاب ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیوںکہ وبائی مرض کے دوران ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے لیکن عام طور پر ہم ویبسائٹ گھر پہ اپنے انٹرنیٹ کی سہولت کے جن کے گھر انٹرنیٹ کی سہولیات موجود تھی انہوں نے آنلائن پلیٹفامس کا مثبت انداز میں استعمال بھی کیا اس کو اور بہت سی چیزیں انہوں نے اس پر تحقیق بھی کی اور مطالعہ کے لیے وہ بہت کارآمد ثابت بھی ہوا ڈیجیٹل لرننگ کے ذریعے دنیا کے بھر معروف تعلیمی اداروں کے کورسز اور لیکچر تک بھی رسائی ممکن ہو سکی اور عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو آنلائن جو جو وبائی مرض کے اندر ایک نیا طریقہ جو آیا آنلائن کا یہ پہلے پہلے سے بھی تھا لیکن جو عام ہوا وہ وبائی مرض کے دوران ہوا جو یہاں جو کتابیں سستی مل جاتی ہیں جس کی وجہ سے کم اخراجات میں ہم نے زیادہ فائدہ اٹھایا اسی طریقے سے اگر ہم نقصانات کی بات کریں یہ تو فوائد کی بات کیا تھا ہم نے اور اگر نقصانات کی بات کریں تو ٹیکنالوجی کے بہت سارے نقصانات بھی ہے اور مطالعے کے اندر بھی اور تعلیمی میدان میں بھی یعنی مثال کے طور پر تمام طلبہ کے پاس انٹرنیٹ اور کمپیوٹر جیسی سہولیات دستیاب نہیں ہوتیں اور وہ آنلائن تعلیم سے جس کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے آنلائن تعلیم میں طلبہ اور اساتذہ کے درمیان ذاتی طور پر رابطہ کم ہوتا ہے جس سے تعلیمی تجربہ متاثر ہوتا ہے اسی طرح سے آنلائن کلاسز میں طلبہ کی توجہ بٹ سکتی ہے اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بٹتی بھی ہے کیونکہ گھر کے ماحول میں مختلف حالات میں کی وجہ سے ہم توجہ مرکوز نہیں کر پاتے ہیں اور کلاسیں اسی بیچ میں لیتے ہیں یعنی وبائی مرض کے دوران اگر ہم مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وبائی مرض کے دوران سائنس اور ٹیکنالوجی نے تعلیمی تسلسل کو برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا اور ڈیجیٹل لرننگ نے طلبہ اور عوام کو ایک نئے طریقے سے ایک نیا طریقہ دیا تعلیم حاصل کرنے کا مطالعہ کرنے کا ایک مو نیا موقع فراہم کیا ان کے ذریعے تعلیمی تجربے کو وسعت ملی تاہم اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیلنجز اور وسائل بھی پیش آئے اور جن کا حل تلاش کیا بھی گیا اور ابھی اور کرنا باقی بھی ہے